जहाँ तक बाइकिङ्गमे हमर जे बड़का किछु ट्रेन्ड अछि लक्ष्य जे हमर अइ ओ हम गन्तव्य जे हम अपन निर्धारित करने छी हमर माननाइ अइ कि हम जेना भारतके बिहार प्रान्तके सुदूरवर्ती हम मिथिला क्षेत्रके निवासी छी आओर हमर ई एकटा अइ लक्ष्य जे हम देशके राजधानी नइ दिल्ली तक जे छै ओ हम बाइकके माध्यमसँ पहुँची आओर बाइकके माध्यमसँ ही केवल नहि पहुँची अपितु हम बाइक जे छै ओ खुदसँ ही चलाकऽ ओतऽ पहुँची समय जे लागै बीचमे जतऽ भी हमरा विश्रामके आवश्यकता पड़ै ओ अलगके बात भेलै लेकिन हम बाइकके जरिये ओतऽके दूरी हम तय करैवला इएह हमर एखन फिलहाल हमर अइ बाइकिङ्गके दुनिआके लक्ष्य छै